पनीर साढ़ी फेवरट रैसिपी ऐ एह् खाने च बड़ा सोआद लगदा ते इसी बनाने दे बी ते इसी खाने दे बी बड़ै शैल फायदे न एह्दे कन्नै मिलदा बोनस बी सट्रांग होंदियां साढ़ी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंदा ते ओह्दे बाद जिसलै अस इसी इसी बनाने आस्तै साह्नू प्याज लैना टमाटर मर्चां ओह्दै बाद असें कड़ाह्टी चाढ़नी तेल पाना प्याज टमाटर म्रचां पानियां फिर पनीर पाई ओड़ना ओह्दे बाद हल्दी म्रच लून जो बी पाना फ्हा साढ़ा पनीर बड़ा शैल बनदा फिर साढ़ा पनीर बड़ा शैल बनदा खाने च बड़ा सोआद होंदा इसी खाने दे बड़ा फायदे ऐं एह्दे कन्नै साढ़ी बोन्स सिस्टम ठीक होंदियां कैलशियम ठीक होंदा जिम्म आह्ले बंदे इसा नान बैज्ज गी छड्डियै एह् खंदे ते एह्दे साह्नू बड़ा फायदे ऐं